नमस्ते हाँ तो ठीक है हम सूट ऊट सिलते हैं अच्छा

ठीक है हम ऐसा सियेंगे कि देखने वाले देखते रहेंगे हम एक से एक डिजाइन अरे हमको बहुत अच्छा आता है हम बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बनाते हैं डोरी लगाते हैं हम टेलर हैं यही तो हमारा काम है अच्छा अच्छा सिलाई करना अच्छा अच्छा बनाना ग्राहकों को पहनाना कि ग्राहक पहने तो कहें कि हाँ कोई सिया है कोई टेलर सिया है

हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे ऐसा सिलेंगे अच्छे जैसा आप बोलेंगी वैसा हम बनाएँगे आप एक सम्पति लीजिए

ठीक है हम गले का डिजाइन बाजू में भी डिजाइन डालते हैं और पीछे गला में भी डिजाइन डालते हैं आप जैसा कहेंगी वैसा हम डिजाइन डालेंगे ऐसा ही हम सिलेंगे कि कोई कुछ नहीं कर देखेगा तो कोई कहेगा कि हाँ कोई सिया है कितना अच्छा सिलाया है पूछने वाले पूछेंगे कि आप कहाँ सिलाई हैं हम भी सिलवाएँगे ऐसा हम सिलते हैं ठीक है हम ऐसा ही सिलेंगे जैसा आप बोलेंगी जो जो आप कहेंगी हम ओ हम हर एक चीज सिलते हैं कपड़ा कोई भी कपड़ा हम सिलते हैं हाँ हाँ हम डिजाइन डाल देंगे आप बोलेंगी तो हम डिजाइन डाल देंगे कब तक आएँगी आप दस बजे ग्यारह बजे आप जब भी आए दस बजे के बाद आप जब भी आइए हम हमारी दुकान खुली रहती है चार पाँच बजे तक ठीक है नमस्ते